जोंनि चिरां जिल्लायाव गोबां बेखार मानसिबो गोग्लैसोनानै दं बेखारद्रायबो गैया ओरै जोङो प्राइभेट स्कुलावबो खामानि मावनानै थानो हायो ओरै सरकारि स्कुलावबोथ' मोन्नो थाङा गोब्राब प्राइभेट स्कुलफ्रावनो मावला बायनानै थानानै थानाङो साख्रि गैयाबाबो ओरैनो थाया बिदिनो बायदि सिना फालांगि मावो बायदिसिना दखान सखान जि जोम गान्नाय जोमनाय दख'ना सख'ना फालांगि खालामनानै जायो एसिबां मानि दानि जुगाव बेखार रावबो थानाय गैला नों गैथाराबाबो नोङो एसे एनै बाबो नोंनाव थासै हाजिरा हुजिरा बाबो मावनानै मावनानै जाखायो मानसिफ्रा बेफोरनो बेखार जानायखौ जों एसिबांमानि नुला जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो जों सरकारि साख्रिखौ जों बांसिन मोजां मोनो प्राइभेट साख्रिनिफ्राय सरकारिखौ बांसिन मोजां मोनो जोङो बिदिनोसै आबाद मावनायावबो बिदिनो खस्थ' खालामा बानो मोनजाया आबाद मावबाबो बिदिनो बेखार थास्लाय स्लाय गोबां रोखोमनि जों फालांगिफोर मावनानै जानो हायो जेरै नोङो एसे एनै थायसे थायनै मोनबाबो बेनो गोजोननाय दं बायदिसिना बेखार थास्लाय स्लाय जोङो जि दानानै जि दानानै मावयो दख'ना इरि गान्नाय जोमनाय गामसा इरिजों दानानै जों फालांगि खालामनो हायो गोजानावबो जों दैथाय हरनो हायो बेबायदिनो आरो जोंनि चिरां जिल्लायाव बेफोर बायदिनो सोलिनानै दङ